ॿार जॾहिं ॼमंदो आहे हुन खां पोइ इहे छहें ॾींहं ते ॿार जी छठी थींदी आहे ऐं छठे ॾींहं संस्कार में ॿार जो नालो रखियो वेंदो आहे महाराज पूॼा करे छठी ठाहींदो आहे नालो रखंदा आहिनि पोइ ॿार जो ॾाॾो पीअ या बूआ ॿार खे कन में नालो ॿुधाईंदा आहिनि इहो संस्कार इयं पूरो थींदो आहे ऐं पोइ हिन खां पोइ सतें ॾींहं ते रोइ पूॼिबी आहे हिन ॾींहं ॿार ऐं माउ जा माइटाणा साए रंग जा कपिड़ा पाईंदा आहिनि ऐं घर में मछी ऐं कुटी ठहंदी आहे पोइ अखो पाए ऐं झंड ते पूॼा करिबी आहे माउ जे साॼे हथ में कपु पकिड़ाए चारि कोननि में कप सां ठक ठक कंदी आहे हिन खां पोइ यारहें तेरहें या पंद्रहें ॾींहं ते दरयाह पूॼिबी आहे दरयाह टुटी ते तालाब ते या नल ते पूॼिबी आहे हिन ॾींहं ते तांहिरी ठाहिबी आहे ऐं पलो पाइबो आहे हिन खां पोइ चालीह ॾींहं ते ॿार ऐं माउ खे पहिरियों दफ़ो घर मां कढिबो आहे हिन खां पोइ हिकु संस्कार आहे मुनण ॿियो सिंधियुनि में सभिनी जा अलॻि अलॻि रवाज आहिनि कंहिं माण्हू ॼमण खां पोइ जेको पहिरियों दशहरो ईंदो आहे हुन ते मुनण कबो आहे कंहिं माण्हू तेरहें महीने कंदा आहिनि कंहिं व वरी ॼमण खां पोइ जो पहिरियों चेटीचंडु ईंदो आहे हुन ते कंदा आहिनि मुनण दरयाह हैंड पम्प या वण ते थींदो आहे ऐं हिन ॾींहं घर में साई भाॼी पुला ऐं तांहिरी बि ठाहिबी आहे